جی السلام علیکم کیا آپ مٹھائی کی دکان سے بات کر رہے ہیں جناب آج ہمارے گھر میں برتھ ڈے پارٹی ہے لہذا مجھے کچھ گلاب جامن اور لَڈُّو چاہیے کیا مل سکتے ہیں یا نہیں اچّھا قیمت کیا ہیں جناب والا لَڈُّو پندرہ کلو چاہیے اور گلاب جامن بیس کلو چاہیے تو آپ کچھ ڈسکاؤنٹ کر سکتے ہیں کچھ چھوٹ دے سکتے ہیں یا نہیں بہتر ہیں سر اب میں دکان پہ نہیں آ سکتا ہوں جناب والا آپ اگر گھر بھجوا دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی کتنا چارج لگے گا کیا آپ مجھے بتائیں گے جی بہتر ہیں میں اسلامک یونیورسٹی میں ایک طالب علم ہوں اور اسلامک یونیورسٹی ہی میں مجھے چاہیے اس کا پتہ یہ ہے کہ اسلامک یونیورسٹی معہد انور ایک مدرسہ ہے اس کے پاس میں یہ یونیورسٹی ہے دیوبند میں تو آپ وہاں پر بھجوا دیں تو اس کے حساب سے آپ جو چارج ہے وہ بتا دیجیے جی بہتر ہیں آپ لَڈُّو اور گلاب جامن بھجوا دیجیے اور میں جیسے ہی لَڈُّو اور گلاب جامن میرے پاس پہنچیں گے میں آپ کو آپ کی رقم ادا کر دوں گا ٹھیک ہے محترم وعلیکم السلام ورحمتہ اللّہ